ट्रेनसँ जेना हम मतलब पटना गेलहुँ यऽ ट्रेनसँ जे छै मतलब जायमे बहुत सुविधाजनक छै ट्रेन ट्रेनसँ यदि बहुत दूर दूर तक यात्री मतलब यात्राकेंँ कए सकैया ट्रेन जे छै ज्यादा शोर नहि दै छै ट्रेनसँ मतलब ट्रेन ज्यादा सुविधाजनक छै ट्रेनमे बहुत तरहके सुविधा छै जे मतलब आदमीकेँ मतलब बैसले बैसल खाना आबि जाइ छै ट्रेनमजे छै बहुत ही आरामदायकसँ आदमी जा सकैया ज्यादा गर्मी ठण्ड सभ किछु के सुविधा रहै छै ट्रेनसँ बहुत दूर दूर तक यात्रा आदमी कए सकैया जतऽ जायकेँ मन होइ छै तऽ आदमीके चलि दै छै ट्रेनमे ई छै जे भाड़ा भी कम लागि रहल छै पैसा ट्रेनसँ जायमे कतहुँ भी बहुत कम खपत होइ छै ताहि दुआरे आदमी आइकाल्हि जे छै ट्रेनकेँ ज्यादा उपयोग करै छै ट्रेनसँ ज्यादा दूर दूर तक आदमी यात्रा करै छै ट्रेनसँ ज्यादा दूर दूर तक आदमी घुमैके लिए प्रोत्साहित होइ छै ट्रेनसँ बहुत दूर दूर तक आदमी जाए सकैया